کچھ دن پہلے میرا چارجر خراب ہو گیا اور میں نے دوسرا چارجر خریدنے کے لیے آن لائن فلپ کارٹ پر چارجر دیکھنا شروع کیا تو مجھے ایک کوالٹی تھوڑی سی اچھی لگی میں نے اسے آرڈر کر لیا جب وہ آرڈر مکمل ہوا اور میں چارجر کو استعمال کرنے لگا تو دو تین دن تک اچھا پرفام کیا پھر اس کے بعد اس کا چارج کرنا سلو ہو گیا اور اگر چارج کر دیتا تھا تو موبائل کی بیٹری جلدی لو ہو جاتی تھی اور اس کی چارجر کی جو تار ہے وہ بھی چھوٹا پڑ رہا تھا میرے ٹیبل تک پہنچ ہی نہیں پا رہا تھا الگ سے کچھ رکھنا پڑتا تھا اور وہ چارجر میں تو بیسٹ کوالٹی دیکھ کر کے لیا تھا لیکن پارسل پورا ہونے پر وہ نامناسب کوالٹی نکلا گھٹیا کوالٹی نکلا جو کہ اب مجھے پسند ہی نہیں آ رہا اس سے میرا کوئی کام ہی پورا نہیں ہو رہا نہ چارج جلدی کر پا رہا ہے اگر کر دے رہا ہے ٹائم لگا کر تو وہ چارج ٹک بھی نہیں پا رہا اور بورڈ سے اس کا وائر ٹیبل تک پہنچ بھی نہیں رہا یعنی بالکل وہ میرے لیے ایک بیکار چارجر ثابت ہوا ہے